आं दा इण्डियान बेस्ट डानसार नायो बिसोर दोरोंआरि मोसानायफोरखौ दिन्थिया बांसिनानो ट्रेडिसनेल दिन्थिया बांसिन बिसोरो मदार्ननि मोसायो आरो बेयावहाय मोनसे मोननै ट्रेडिसनेल दिन्थियो खिन्थु बांसिनानो मदार्ननिसो मोसायो आरो बेयाव आं युटुबआव बांसिन बर'फोरनि ट्रेडिसनेलफोरखौ नायो जेरै बागुरुम्बा मोसानाय फ'क संजों मोसानाय आरोना बांसिनै आङो बर'फोरनि मोसानायखौ नायो खिन्थु दासान्दि इण्डियान बेस्ट डानसार जादोंना बेखौ नायदों आङो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय होनना बुङोबा बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला बेफोरो आरोना जोंहा बर' हारिया बेफोर मोसानायजों गोबां गोबां सोमोन्दो दङ बेफोर बबेयावबाफोर माबा मोनसे गिदिर गिदिर मिटिंफोर जायोबा जों बेफोरखौ मोसानाय जायो मदार्न मेथाइफोरखौ जोङो मोसानाय जाया बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय होनबा जोङो बे बागुरुम्बा बेसोरखौ मोसानाय जायो आरो जोङो बेफोरखौनो मोसानानै मानसि गिदिर गिदिरफोर फैनाय जेनेबा फ्रग्रामफोर गिदिर गिदिर बेफोरावहाय गोबां मानसि गोबां हानजा ज' जानानै मोसानाय जायो